मोसौ जोंहा जेन'बा न'आव मोसौ दङ मोसौफोरखौ जोथोन लानायाव जोङो बेखौनो बुंनांगोन फुंआव हाय जोङो जेबोला मोसौवा थाएम जायो सान ओंखारो होनब्ला जों मोसौखौ दुब्लि बा फोथाराव खायैनाय जायो खानानै जोङो बिदिनो दोनबोनानै गांसो गोनां जायगायाव खाना दोनबोयो ओंफ्राय बेनिफ्राइ जेब्ला सानसुथिर जायो बिदिनो थिग बार'थासो एकथासो जायोब्ला जों मोसौखौ दोस्लायनो थाङो बेयाव जों मोसौखौ खास्लायो जायगाखौ बोस्लायना होयो बोस्लायनायजों लोगोसे आरो दै दौवो जों सानदुं गोसायाव बिनिफ्राय आरो जोङो जेब्लानाखि बेलासि जायो बेलासि जायोब्ला मोनाब्लि जायोब्ला सान हाबहां जायोब्ला जों मोसौखौ न'आव लाबोनानै मोसौ खाग्रा गलि आवहाय खाना दोनफैयो आरो बिदिनो दै दौफिननो मोनाब्लियावबो आरो जों गांसो फोर हानानै दोननाय दङबा बे गांसोफोर हानाय फोरखौ मोसौनो जोङो गलियाव जाहोफैनाय जायो आरो आरो बिदिनो जों मोनाब्लिआवहाय लाबोनानै दै दौफिननानै बिदिनो मोसौखौ खानानै दोननाय जायो बेफोरबादिनो जों मोसौखौ हाय जोंनि सानसेनियाव हाबाफारि जोथोन लानाय हाबाफारिया बेफोरबादिनो जों मोसौखौ जोथोन लानाय जायो